आं फुटबल गेलेना मोजां मोनो मानोना जोंनि जेनोखि देहा सोलेर मोजां थायो आरो माइनफोराबो मोजां जाना थायो बिजों लोगोसे जोंनि बिजो फिजिकेल एक्सरसाइज बेबो जायो आरो जों बे खेला फुटबलखौ आं दैलि प्रेक्टिसबो खालामो लोगोसे बे प्रेक्टिस खालामनाय जायगाया जोंनि खाथियाव खाथियावनो दं स्कुलनि फिल्ड दं आरो बिदिनो स्टुडियामबो दं बेयावबो खालामो गेजेर गेजेर आरो कचारफोरबो फैयो कचफोरबो फैयो मोजां फोरोङो बिसोरो आरो बिदिनो गोबां गोबां जायगानिफ्राय लोगो लोगोफोर फैयो जोंनि सेनियर्सफोरबो फैयो जुनियर्सफोरबो फैयो बिदिनो सोलोङो जाहाथे जों मोजाङै सोलोंनानै मोजां माबा खालामनो हायो आरो जोंनि लोगोफोरबो दं गोजान गोजान गोजाननि बिसोरजोंबो जों टाइम मोनबानो प्रेक्टिस खालामो आरो गेलेग्रा जायगाया खाथियावनो दं स्कुलनि मोनसे फिल्ड दं बेयाव जों बेयावनो जों प्रेक्टिस खालामो गेलेयो आरो बेयाव बेलेक बेलेक खेला अरगेनाइसबो खालामो